हाँ बॉलीवुड भारत में डाँसर्स को बहुत अधिक प्रभावित करता है कुछ सदाबहार नृत्य गाने भारत में निम्नलिखित प्रकार हैं जो भारत में सभी डाँसर्स को पसंद हैं जो की इस प्रकार हैं मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम तुमसे मिल कर न जाने क्यों मैं जिस दिन भुला दूँ प्यार तेरा बाली उम्र में मेरा हाल पतझड़ सावन बसंत बहार दिल में आग लगाए सावन दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा हम भूल गए वह बात ओ राधा तेरे बिना श्याम यह गाने भारत में सदाबहार नृत्य गाने जो सभी डाँसर्स को बहुत अधिक पसंद हैं